तुका खंयचें जनावर आवडटा आनी कित्याक म्हाका जे जनांवर आवडटा ते जावन आसा गाय गायक आमी आमच्या खूब वर्सां पासून तिका गोमाता किंवा आमची माता ह्या रुपान पयता माता आमी तीका बेश्टेंच म्हणना बिकोज किद्याक तेका एक कारण आसा ते म्हणजे ती गायच्या पासून आमकां खुब सारे गोश्टी मेळटा आनी त्या आनी ती ओवररोल आमचे जगपा खातीर ती आमकां खुब हेल्प करतां आताच्या जगान आमचे कडेन वेगवेगळे खाणे आसा वेगवेगळे गोश्टी आसा जे आमी कनज्यूम खरु शकता बट आदी जेन्ना रिसोरसिस लिमिटेड आसले तेन्ना गाय किंवा जे पाळिव प्राणी आसताले घरांत तांच्या पासुनूच घरातले किंवा समाजान खुशाली जाता उरताली आता जे जे हांवें जनावर म्हटलां ते म्हणजे गाय तातूंत इवन आतांचे जगांत सुदा ताजो खुब सारो यूज आसा गाय पासून आमकां दूद मेळटा आनी गायचे दूद हे आता

वेरेज जर आमी एकच्यीअल दूद घेयशीत घेतले जर गायेचे आसले त्या पासून तर आमकां न्यूट्रिशन तर मेळटाच प्लस आमची ओवरोल लायफ एक्सपेकटेन्सी जी आसता ती सुदा वाडटा अशीं माजी म्हणे आसा आनी अशी म्हजी अशें म्हजे चितप आसा त्याच प्रमाणे आताजर पळोवप तुमी तर खूब लोक रिन्यूएबल एनर्जी खातीर स्विच जाता सो म्हाका दिसता कि गायचे जे शेण आसता गायचे शेणा पासून तातूंत खूब गायचे शेण हे मिथेन हायली फेमेबल कॅमिकल सबस्टेनसेसाक खूब रिच आसता आनी मिथेन जे आसता ते यूज जाता फोर बायोगेस सो खुबशें लोक बायोगेसा खातीर गायचे गायच्या शेणाचो यूज करुन शकता त्याच प्रमाणे गायचे जे मूत जे आसता ते म्हणजे गोमुत्र गोमुत्र जाका म्हणटा ताज्या भितुन सुद्दां खूब सारे न्यूट्रीशियस पदार्थ आसात किंवा कॅमिकल कपोजिशन आसता जीतुन आमी वेगवेगळे प्रकारचे डिसिसा खातीर किंवा डिसिसाचे अगेनस्ट लडू शकता गाय ह्या एकंदरीत जनावरांचे ओवरोल खूब संशोदन चलेले आसता संशोदन चलेले आसा आनी हे जेचे रिजनच हे आसा की जशे आमचें आमचे पुर्वज जशें आमकां म्हणटाले गोमाता आसा ताचो तांचो ताणी आमकां रिजन दिवना आसत कि बाय किद्याक गोमाता आसा बट तांकां ती खबर आसले की ताजी वेल्यू कितें आसा ते गायची आनी त्याच गायची वेल्यू गायच्या बद्दलूच आज आमचो जग जे आसा ते सोदपाक चित्ता गोमा ये बायोगेस किंवा दूद हे तरी खुब दोनूच आतां पर्यतचे युजीस म्हणू शकता तुमी जे आमी आमकां मेळ्ळा बट धार्मिक रुपान पळोवप किंवा आमी आमच्या हिंदु धर्माच्या सून सुदा पळोवप तर ते हिंदु धर्मान सुदा गायचे खूब म्हत्व आसा हिंदू धर्माच्या मायथोलोजी प्रमाणे गायच्या पोटांत तैतीस कोटि देव आसता अशें आमी मानता हिंदु धर्मांत सुद्दां गायची हत्या किंवा गायक कितें करप हाचेर खूब ह्या हाका खूब एक्सट्रीम पाप मानलेले आसा